میں نے ایک کرتا سلا جس کا کپڑا کرتے کا نہیں بلکہ شلوار کا تھا میں نے دھوکے سے اسے کرتا بنا دیا پھر مجھے وہ صحیح کرنا تھا تو میں نے اسے دوبارہ سے کھولا اور اس میں تھوڑا اور کپڑا جوڑا پھر اس کا میں نے بالکل شلوار صحیح سے بنا دی اس سے وہ صحیح ہو گیا ایسے کر کے میں نے یہ غلطی کو صحیح کرا اور مجھے اس سے سیکھ ملی کہ آئندہ کام دھیان سے کرنا چاہیے